मुंहिंजी पसंदि वारी ख़ासि पसंदि वारी किताबु आहे कथा आहे तारक मेहता का उलटा चश्मा जेका मां बचपन में सालन पहिरां पढ़ंदो हुउमि ऐं अॼ बि पढ़ंदो आयां उहा ॾाढी मूंखे कहानी किताबु मूंखे वणंदी उहो कथा वणंदी हुई उन जा जेके कैरेक्टर हूंदा हुआ उहे मूंखे ॾाढा पसंदि हूंदा हुआ ऐं छाजे करे त उन किंताब में उन कहाणीअ में हसी मज़ाक जे मथां ई आधारित हुई सॼी किताबु जंहिंखा पाण खे वारम वार पाण खे खिलाए आनंद ॾिए ख़ुशि मिजाजी ॾिए त उहो पाण सां मुंहिंजो दिलि ॾाढो आनंद में अची वेंदो मां ॾाढो ख़ुशि थींदो हुउमि हो हसी मज़ाक मूड में अची वेंदो हुउमि मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई उन पढ़ण सां मूंखे उहो पढ़ण सां कॾहिं बि कंटाड़ो न ईंदो हुओ मूंखे सतत मज़ो ईंदो हुओ जेतिरा दफ़ा बि पाण उन किताब खे पढ़ूं उन किताब में एतिरी हसी मज़ाक हूंदी हुई कि वारम वार पढ़ण वणंदो हुओ ऐं वारम वार खिल ईंदी हुई हिन जे करे मां उहो किताबु ॾाढी हर दफ़े मां सालनि खां पसंदि कंदो आहियो आयां बचपन खां वठी अॼ बि मां उन खे पसंदि कंदो आहियां अॼु अगरि उन जे मथां कोइ फिल्म थिए थी त मां ॾिसंदुमि ई ॾिसंदुमि उन किताब जे मथां अॼु टीवी सीरियल ईंदी आहे जेको मां हर हिकु एपिसोड ॾिसंदो आहियां ॾाढे सालनि खां वठी उहा हले पई थी ऐं हलंदी रहंदी शायदि त मां ॾिसंदो रहंदुमि मूंखे हुननि सां ॾाढो आनंदु प्राप्त थींदो आहे मां कहिड़ी बि ख़राब मूड में हुजां कहिड़े बि किने मूड में हुजां अगरि मां किताब पढ़ा थो त मां ॾाढो ख़ुशि थी वेंदो आहियां ऐं मुंहिंजो मूड मुंहिंजो दिमाग़ी हालति ॾाढी पॉज़िटिव थी वेंदी आहे उन सां मूंखे ॾाढो सुकूनु मलंदो आहे ऐं मां ॾाढो ख़ुशि थी वेंदो आहियां मुंहिंजो वातावरण अंदर जो मुखे ॾाढो बढ़िया थी वेंदो आहे पॉज़िटिव थी वेंदो आहे इन जे करे मां किताबु उहा ॾाढी पसंदि कंदो आहियां